سلام علیکم جی میرا نام الطاف کوصر ہے جی یہ جی ایس ٹی آفس سے بات ہو رہی ہے سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جی ایس ٹی نمبر جو لیا ہے جی جی جی جی میں نے جی ایس ٹی نمبر جو لیا ہے وہ نمبر جو ہے کہاں کہاں کام آئے گا

پرسر ایک بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سر جو نمبر میں نے لیا تھا وہ

جی ہاں جو میں نے نمبر دیا تھا نا تو وہ نمبر جو ہے اس میں ایک ڈیجٹ جو ہے چھوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے سر تو وہ نمبر سیم ہوتا ہے نا وہ جبتنے ڈیجٹ کا آتا ہے وہ تو نہیں ہوتا ہے نا

اچھا تو اس میں یہ گورنمنٹ کی نجی اسکیم ہے اوکے گورنمنٹ کی نئی اسکیم ہے سر آئندہ مطلب آگے کوئی پریشانی تو اس میں نہیں آئے گی نا ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو سو مچ